हेलो नमस्ते अँइ तब हम से अहाँके कहै छी अहाँ बतेबै ने ई बात जे बिहारमे समस्तीपुर जिलामे कथी कथीके सुविधा हइ बतैइऔ ने अहाँ हेँ हँ हँ इएह जे बे बै कथी कथीके सुविधा कथी कथी खेतीबाड़ीमे उपजै हइ कथीसब होइ हइ हँ हँ तबसँ हँ इएह बोलिऔ समस्तीपुरके सबचीज बढ़िआँसँ चलै हइ ने सुविधा किछुके दिक्कत आओर नहि ने हइ

हँ इएहसबके खेती गृहस्थीवला सब हाल रोजगार आओर बढ़िआँसँ होइ हइ ने हँ हँ हँ हँ ठीक हइ बोलिऔ हँ हँ कटै हइ तोरी आओर आलू आओर खुना रहलै हँ अभी हँ हँ वएह ने इसकुल हॉस्पिटल आओर बढ़िआँ हइ कि नहि हइ सबकिछु सबचीजमे बेबस्था बढ़िआँ हइ ने अच्छा ठीक ठीक हइ